जय झूलेलाल अॼु टेक्नोलॉजीअ माण्हुनि जी ज़िंदगी जाम आसानु करे छॾी आहे टेक्नोलॉजीअ जे ज़रिए मोबाइल ते ऑनलाइन ते असां खाधे जूं शयूं घुराइ सघूं था ऐं घर वेठे खाई सघूं था ऐं बरसाति उस हुजे त असांखे ॿाहिरि वञिणो न पवंदो आहे ऑनलाइन ते असां मनपसंदि कपिड़ा जींस टॉप अ जींस टॉप मापु बि लिखियल हूंदी आहे कलर बि हूंदा आहिनि त असां घुराइ सघंदा आहियूं ऐं इन्हनि में अगरि मापु नंढी वॾी थींदी आहे त उओ मटाइ बि घरु ॾई वेंदा आहिनि मोबाइल जे ज़रिए बैंक जा बि अ कमु थींदा आहिनि कंहिंखे पेसा मोकिलणा हूंदा आहिनि त असां पेटीएम कंदा आहियूं ऐं डेबिट काड जे ज़रिए पेसा निकरंदा बि आहिनि ऐं अस अ ॿाहिरि वञिणो हुजे त उ मोबाइल ज़रिए गोगुल में सर्च कंदा आहियूं ऐं त उन्हनि में सभिनी शहरनि जी जानकारी अची वेंदी आहे त कहिड़ा शहर घुमण जे लाइक़ु आहिनि ऐं उन्हनि में कहिड़ियूं कहिड़ियूं जॻहियूं घुमण लाइक़ु आहिनि त इन ज़रिए मोबाइल सभु मोबाइल रस्ते सभु ॾिसी सघूं ॾिसी सघूं था ऐं असां घुमणु वञी सघूं था इन टेक्नोलॉजीअ असांजी ज़िंदगी में सहुलियत आंदी आहे जय झूलेलाल